नमस्ते तुसें सारें कि ते मेरा नां सुश्मा देवी ऐ ते में रेआसी दी औह्ने आह्ली आं ते अज्ज तुसें ई में दस्सना ऐ कि में हर टाइम मतलब कि जिस दपैह्री आह्ली रुट्टियै च केह् बनानी ऐं ते शामीं आह्ली रुट्टियै च केह् बनानी वैसे तां जेह्का किश मन करै तां ते उ'ऐ बनान्ने आं पर जैदातर जेह्की दपैह्री आह्ली रुट्टी होंदी उसदे चौल बनदे गल्ला बनदे न कि जेह्की शाम्मी बेल्लै आह्ली रुट्टी होंदी उसदे च चौल कोई जेह्के साढ़े घरे दे स्याने स्याने बंदे न उ'ने निं पचदे हैन कोई बच्चें ई किश होऐ दा प्राब्लम आ दी कुतै किश होऐ दा कुतै किश होऐ दा ते चौल अस दपैह्री बेल्लै खन्ने आं ते चौल कन्नै दाल ई जैदा स्हेई लगदी ऐ कुतै कुतै तरी आह्ली सब्जी बी बनाई ओड़ने आं सब्जी जां न्योड़ा आखदे न जिसी डोगरी च ते निं तां जैदातर दाल ई बनान्ने आं ते हून जेह्का शामीं आह्ली रुट्टी ऐ ते कोई खंदा ऐ कोई निं खंदा ऐ जेह्के पढ़ने आह्ले जागत न तां ओह् बी आखदे नेईं में हून जेह्का तां छड़ी चाह् पीह्यै बस में पढ़ने बौह्ना में रुट्टी निं खानी ऐ ते कोई आखदे न जेह्के तां में इक फुल्का खाना ते कोई आखदे न दो फुल्के खाने न ते शामीं आह्ली रुट्टी जेह्की ऐ तां उस्सी घट्ट घट्ट जेह्के तां ओ खंदे हैन ते शामीं आह्ली रुट्टियै साढ़े जैदातर सब्जी फुल्का ई बनदा ऐ तुसें ई आमी सनान्नी ऐ इक कहानी सनान्नी आं इक दिन में दिनै दिनै गै चोल दाल बनाए हे ते कन्नै फुल्के बी बनाई ओड़े हे घरै दे जेह्के हैन तां ओह् लगे आखना कि दिनें बेल्लै फुल्के कनेह् बनाए हे तू में आखेआ मी मन करै दा हा फुल्का खाने ई में बनाई ओड़े न ते ओ आखदे कि दिनें बेल्लै फुल्का निं बनाना छड़े चौल ई बनाने न ते शामीं बेल्लै जेह्के तां फुल्का ते सब्जी बनाना शामीं इक दिन में सब्जी फुल्के बनाने लगी आं शामीं आह्ली रुट्टी बनाने दा मेरा नंबर लग्गेआ ते में सब्जी फुल्के बनाने लग्गी आं तदूं इक दिन निं बड़ी पैह्लें दी गल्ल ऐ जदूं मी नमीं नमीं निं जाच सिक्खै दी ही रुट्टी बनाने दी में जेह्के तां फुल्के ते बनाई ओड़े की कि में दिक्खे दा मम्मी ई बनांदे फुल्के में बड़े शैल बनाए हां वा सब्जी बनाने ई मी चेत्ता निं आवै कि तेल पैंह्ले सु'टदे जां सब्जी पैह्लें सु'टदे तुसें हस्सना बी ऐ इसदे पर ते आखना कि इस्सी रुट्टी बनाने दी जाच निं ऐ स्हेई नेईं ही मी मिकी पता निं हा कि कि'यां बनानी फ्ही में और निं मी तैह्लूं फोन बी निं होंदे हे मी कोई समझ निं आवै कि में केह् करां फ्ही में जाइयै ना बल्लै नै जाइयै अपनी मम्मी गी पुच्छेआ मम्मी इ'यां जानी बुज्झियै तुस सब्जी बनांदे ओ तेल पैह्लें सु'टदे ओ जां सब्जी पैह्ले सु'टदे ओ मम्मी पुच्छदे कि में आखेआ में तुं'दे कोला अज्ज शैल सब्जी बनानी ते मी तुस सनाई ओड़ो ते उ'नै मी सनाया नेईं में ते तेल ई पैह्लें सु'ट्टनी ऐ ते तू सब्जी पैह्लें सु'ट ते में ब्हान्ना लाइयै पुच्छेआ हा में ते जि'यां में थोह्ड़ा थोह्ड़ा सनाया ते में सब्जी बनाई ते जिसलै खाने ई आए ना सारे ते अ'ऊं तां उट्ठियै नस्सी महां अज्ज ते नंबर आया मेरा की कि सब्जी शैल बनी निं ऐ ते अग्गें कि'यां रुट्टी दस्सनी उ'नें ई केह् आखना उ'नै केह् आखना मम्मी होरें केह् आखना उ'आं खाना लगे ते लून ठीक हा बाकी सब किश मी निं पता कनेहा हा वा लून ठीक हा फ्ही मम्मी होरें खाद्धी रुट्टी फ्ही पुच्छेआ सब्जी कु'नै बनाई ते में सनाया में बनाई आखदे नेईं नेईं पैह्लें बारी बनाई ते ठीक ई बनी दी ऐ ते फ्ही मी आखदे कि तू कि'यां बनाई ते में आखेआ में तुसें ई जाइयै पुच्छेआ निं हा कि पैह्लें तेल सु'टदे न जां सब्जी सु'टदे न फ्ही तुसें मी सनाया कि पैह्लें तेल ई सु'टदे न फ्ही सब्जी सु'टदे न ते फ्ही करियै में बनाई ठीक ऐ ते इस्सै गल्लै अग्गें जेह्की में अपनी क्हानी बसांऽ दिन्नी आं मता मता धन्नवाद तुं'दा